हम इंटर इक्जाम में एक कला बनाए थे और उस वो प्राकृतिक दृश्य कला था उस कले में हम सूर्य उगता हुआ सूरज पेड़ पौधा और पानी ले जाते हुए एक महिला को बनाए थे जो ही बहुत ही सुन्दर लग रहा था सब लोग देख रहे थे वो कहे रहे थे कि इस लगता है ये सारा नंबर इसी को मिल जाएगा ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा प्राकृतिक दृश्य ये अपने बुक में ही उतार दी हैं जोकि बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा लग रहा था और सब कह रहे थे कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा नंबर आएगा सबसे ज़्यादा इसी को नंबर मिल जाएगा बहुत ही अच्छा है उगता हुआ सूरज पेड़ पौधा झाड़ी और मटके में पानी ले जाते हुए महिला जोकि बहुत ही सुन्दर ही दृश्य लग रहा था उसका और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा था उसका दृश्य उस कला को हमें बनाने में भी बहुत ही आनंद आया जोकि बहुत ही सुन्दर दृश्य था उसका